थांनाय बोसोरसेनि जाथाय जे जाथाया आंनि गोसोआव अराय सम मोनसे गोजोनग्लायनाय दिनैसिम लाहरबाय थायो जाथाया जानानै थांबाय नाथाय आं दिनैसिम आं गोजोनबाय थायो बे जाथायनि थाखाय जे समाव आं आंनि फिसा हौवा सासे मोनदों आंनि सासे गथ' जे आं आं जायखौ रासिन मोनो बे गथ'नि जोनोम थांनाय बोसोराव जादों बे दिनखौ आं अरायसम बावनो हाया इसोरा जाय आंनि लागै सासे फिसा गथ' हरदों बे गथ'खौ आं अरायसम गोसोआव फैबाय थायो थांनाय बोसोरनि जाथाय जे समाव जे मुगायाव थि समाव आंनो बे गथ'खौ होदों इसोरा जोंनि न'खराव आरो मोनसे सान्थि जोंनि न'खराव फैदों आरो मोनसे जेनेबा गोजोनग्लायनाय बोसोर होननानै आं बे समखौ बुंनो हागोन जाय समाव जोंनि न'खराव गोजोननाय गैयै जादोंमोन बे न'खराव बेफोरबायदि जोंनि गथ'आ जोनोम लाफैनानै जोंनि न'खरखौ गोजोनग्लायनाय न'खर मोनसे खालामफैदों बेनि थाखायनो आं थांनाय बोसोरनि बे समखौ दिनै बावनो हाया